मध्य विद्यालय मछैतामे बहुत तरहके कला सिखाएल गेल अछि जेनाकि हमसब खेलमे भाग लै छलियै डांसमे संगीत मे कबड्डीमे ई सबमे बहुत तरहके सिखाएल जाए हमसब सब गोड़ा मिलके डांस सर सब सिखबै छलए संगीत जेकि डान्स सीखलाक बाद दोसर इसकुलमे कम्पटिशन होइ छलए तऽ ओतऽ जाइ छलए तऽ बहुत तरहसँ विजेता हो कऽ अबै छलहुॅं हमरा आरके कबड्डी भी खेलै छलहुॅं बहुत तरहक सब गोरा मिलके अपन इकट्ठा भऽके खेलै छलहुॅं सर सब खेलबाबै छलखिन संगीत वला मे गीत और सुनबै सुनै छलखिन सर हमसब सुनाबै छलियै बहुत तरहके उपास होइ छलहुँ